جی جی جی جی

جی جی

اوکے اوکے تو کب کب جی کب کب کب آرہی ہیں اچھا ایک دن جی یہ آپ کو مطلب ایک ہی دن گھومنا ہے کیا اوکے اوکے اور کتنے لوگ ہیں اچھا تین لوگ ہیں اوکے تو میں آپ کو ایک گاڑی ارینج کرا دوں گا میں آپ کو جی تو اس میں آپ انکلوڈ فوڈ بھی انکلوڈ کریں گے دیکھیے اکچولی ہمارے پاس کافی سہولت ہے آپ کو ہوٹل چاہیے تو ہوٹلس بھی ارینج کرادیں گے ہم اور فوڈس کا کہیں گے آپ فوڈس کا اوکے اوکے فوڈ اینڈ فوڈ ارینج کرا دیں گے اور ٹورسٹ گائیڈ دلائیں آپ کو اوکے اوکے ہاں تو آپ اسٹے کریں گی آپ اوکے اوکے تو آپ مطلب شام کو پھر آپ نکل جائیں گی اوکے اوکے تو اس کی بھی اگر آپ کو سروس چاہیے ہو تو پھر بتا دیجیے گا اوکے اوکے تو آپ کب آ رہی ہیں منڈے اوکے اوکے میم منڈے کے دن رکیے میں بتا دوں گا آپ کو پھر یہ چارجز جی میں بتا رہا ہوں ایک سکینڈ کیلکولیٹ کر رہا ہوں آپ تھری ممبر ہیں نا جی اوکے جی میم اکچولی یہ بتا رہے ہیں پچیس پچیس ہزار روپے جی جی نہیں اکچلولی اس میں اس میں آپ کا ایک تو فوڈ بھی انکلوڈ ہے اور آپ کا جو جی جو گاڑی مل رہی ہے آپ کو اے سی وتھ ایئر کنڈیشن ڈسکاؤنٹ میم بالکل منا جی میں نے بالکل مناسب بتایا ہے آپ کو بالکل جی جی ٹھیک ہے اوکے اوکے چلیے ٹھیک ہے کر دیتے ہیں اوکے تھینک یو اوکے